अपना देसी माछ जतेक नीक लागै छै जेना कि रोहू भेलनि बुआरी भेलनि एहिसबके लऽ कऽ कि नम्हर माछ जतेक नीक लागै छै ओ विटामिन ठीक रहै छै एहिले माछमे स्वास्थ्यके भी नीक रहै छै ताकतके भी चीज छै एहि लऽ कऽ माछ खेबाके लोकके चाही लेकिन बहुत आदमीके नहि पसन्द पड़ै छनि तऽ ओ नहि खाइ छथिन एहि दुआरे हम कहब कि जेना माछ पसन्द करै छथिन लोक तऽ अपना देसी माछ जे रहै छनि ओ नीक रहै छनि लेकिन बहुत आदमी एहन होइ छनि कि बर्फवला माछ पसन्द करै छथिन बर्फवला माछ से नीक होइ छनि देसी माछ अपना देसी माछ खाउ जेना रोहू भेलनि भाकुर भेलनि बुआरी भेलनि जिनका जे पसन्द पड़ै छनि ओ माछ खाइ छथिन लेकिन माछमे जे विटामिन छनि ओ हुनका मिलबाके जरूरी रहै छनि माछो एकटा स्वास्थ्यके लेल बहुत फाइदेमन्द चीज छै एहिपर हम कहब कि माछ खाइवला आदमी भी नीक छनि आओर नहि खाइवला भी ओहि मामिलामे ठीके छथिन जिनका कि हुनका नहि पसन्द पड़ै छनि ताहि दुआरे नहि खाइ छथिन